जोंनि न'आवहाय जोंनाव मोसौ दं बोरमा दं अमा दं सैमा दं मावजि दं दाउ दं हांसो दं फारौ दं बेफोरखौ जों फिसियो आरो बेफोरनि मुंखौ जोङो मोनफ्रोमखौबो जों दोनजोबनो हाया नाथाय जों माफा मानैखौ जोङो दोनो जों मोसौ हालुवाफोरखौ दोनो बबेबा मेना बबेमा माबा माबा होननानै जों नाम दोनलाबायो आरोखि दा बेखौनो मावजिफ्राबो बिदिनो सोरखौबा फाख्रा होनो आरो बबेबा गोसोम बबेबा मा बायदिसिना होननानै जों नाम दोनलाबायो दा बेफोर जुनारफ्रा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां जों मुंखौ दोनो दोननाया खिन्थु जों माफ्रामखौबो बिसि बुरजाखौ जोङो नाम दोननो हानो बेफोरनिफ्राय जों माफा मानैनि नामफोरखौ जों दानो आरोखि जों बिसोरखौ जों जोबोर अनो मोसौफोरखौ जों बिब्दिनो जोंनो जोंनि बिमा बिफा होननानै जों जोबोद जोथोन खालामो आरो जों अनो बिसोरनो जोङो फुङाव जोङो गांसो बारियाव गांसो खाना होयो जों मोसौफोरखौ बोरमाफोरखौ दै दौनाय समाव जोङो सानसुफुआव जोङो दौहैयो आरो खास्लायहैयो थिक बेबायदिनो जोङो मावजि सैमाफोरनोबो जों जानाय समाव बिसोरनो जों आदार हायो जों अनो दा बेबादिनो जोङो जुनातफोरखौ जोबोद अननाय मोनो

मोसौ हासुदै आरो मोसौ खिफ्राथ' जोबोर हासार जोबोर गोनां बेफोरनि थाखाय जोङो जोबोद मोजां मोनो बेफोरखौ मोसौ मोसाखौ जोङो जोबोद अननानै बिसोरनि जानाय आदारखौ जों जेब्लाबो ना खालामा बिसोरखौ जों जाहोयो मुंफ्रानो बिदिनोसै मुंखौ मा दोननो बबावबा मेना दोनो बबावबा मा मा माबा नाम दोनलाबायो बिनि थाखायनो जोङो जुनातफोरखौ जों अनो जोबोर मोजां मोनो जुनारफ्रा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार मोसौ मोसा गैयाबा जोंहा बहुत जारला हालेवनो माबानो आबादफोर मावनो थाखाय जोंनो मोसौआ जोंनो जोबोद गोनां मोसौ गायफोरजों जोङो फिसिनानै गाइखेर मोनजायो बे गाइखेरखौबो जोङो फाननानै जोङो रां मोनो बिफोरजोंनो जोङो बुथुमनानै न'खरनि जानाय लोंनाय बेफोरजों जों बायहायनो हायो बेफोर रांजों दा बिनिखायनो जोङो बेफोरबो जोङो जुनातफोरखौ जों नागारनाङा सैमाजोंआ मानो थाखाय जोंनो गोनां सैमानि थाखाय जोङो हराव बेसोरो जोंखौ बेङो बेङो माने सिखाव दाखाइट फैयोबा बिसोरो जोंखौ रैखा खालामो जोंखौ जोंखौ फोजानाय बायदि खालामो सिखाव दाखाइट फैयोबा आरो मावजिया उफुद्रुग एन्जरा जुदि उफुद्रुगबा मावजिया हरावहाय बिसोरखौ होसोयो आरो अरो दा बेफोरनि थाखाय जोङो जुनारफोरखौ जोबोद मोजां मोनो आरो जों अनो आरो